हलो जी वाटिका रेस्टोरेंट से बोल रहे जी मेरा नाम मनोहर लाल है मैं रघुवंशीपुरा सोहागपुर में रहता हूँ तो मैंने आपको पहले एक चपाती और दो नान का ऑडर दिया था जिसको मैं चेंज करके अब तीन चपाती और पाँच नान करना चाहता हूँ जी तो मैंने आपके होटल के बारे में सुना हुआ था बहुत फेमस होटल है बढ़िया है गुड सर्विस है तो उसमें आप एक काम करिएगा चपाती में और नान में दोनों में यह अच्छा तेज़ बटर लगा दीजिएगा और मैं यह चाहता हूँ कि यह डिलेवरी जल्दी से जल्दी हो जाए जिसमें कि मुझे आपकी सर्विस अच्छे तरीक़े से प्राप्त हो और मैं यह चाहता हूँ कि इस जो भी आपका सर्विस है अच्छी रहे और आपके होटल का नाम मैंने सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी होटल बहुत फेमस है अच्छी है टेस्ट बढ़िया है ऐसा तो कितना टाइम और लगेगा आपको बता दीजिएगा जी जितना भी टाइम लगे लेकिन जल्दी से जल्दी सर्विस देने की मुझे कोशिश करें आप क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि मुझे जल्दी मिलेगा तो जल्दी मैं खा पाऊँगा उसको और उसकी पैकिंग ऐसी करवा दीजिएगा कि गर्म रहे वे और रेट क्या है उसके जी हाँ तो ठीक है तो मैं कैस ऑन डिलीवरी कर दूँगा ठीक है जी और बाक़ी तो ऐसा है कि